हा हैलो दादा जय झूलेलाल मां मैताली थी ॻाल्हायां मां अ बॉम्बे सां आई आहियां आदिपुर त मूंखे ह न घुमण करण लाइ थोरी टैक्सी खपंदी हुई जी छा था चओ सम्झि में न आहियो तव्हांजो नंबर कंहिं असांजे फ्रैंड जेको आहे आहे जानकार असांजो हुन ॾिनो त चई सुठो माण्हू आहे सुठे नमूने कमकारु करे ॾींदो आहे त भाई चङे टाइम खां इनखे इन धंधे में अथस एक्सपीरियंस त उन ई असांखे नंबर ॾिनो तव्हांजी सुठो माना आहे हुते त चई भाई सुठो माण्हू अथव इनखां भले वठोस हा त कहिड़ी चार्जिस वग़ैरह अथव पंज माण्हू अथव छह माण्हू अथव टोटल हा हा हा हिकु नंढो आहे बाक़ी छह वॾा अथव हो सॉरी अ पंज पंज वॾा अथव ऐं हिकु नंढो आहे ॿार आहे उहो ॾह साले जो अथव असांखे पंद्रहं ॾींहनि लाइ खपे

अच्छा सोरहं सो त दादा तव्हां वधीक था चओ थोरो घटि कयो न पंज ॼणा आहिनि हो ठीकु आहे दादा लगाए हिकु नंढो आहे थोरो घटि कयो न थोरो अ कंसैशन कयो थोरो

थोरो घटि कंदा त हाणे अॻिते लाइ बि असां जॾहिं बि ईंदासी त तव्हांखे इन टैक्सीअ खे खणदासीं न त थोरो घटि कंदो त अॻिते हली करे

ठीकु आहे त हिकु माण्हू तव्हां असांखे मोकिलिजो जीअं भाई जिते बि असां वञू न त हो थोरो उनजे जॻह जे बारे में असांखे थोड़ो सम्झाए थोरो ज्ञान ॾिए छो त असांखे एतिरी ख़बर न आहे हुन जॻह जे बारे में त हो थोरो ॿुधाईंदो न उन जॻह जे बारे में भाई

ठीकु आहे त घणे वजे तव्हां वठणु ईंदो माना सुबुह जो सवेल निकरूं त पोइ राति जो वरी सवेल अची सघंदासीं न त सुबुह जो अठे खनि निकिरी हलूं

ठीकु आहे त सुबुह अठे वजे खनि न अ तव्हां न अची वञिजो त हा त राति जो ॾह वजे ताईं जीअं असां घुमी फिरी अची वञू हा ठीकु आहे हा बाए बाए